हैलो बस ठीक जी तुस सनाओ हां जी हां जी महाराज हां जी महाराज हां पानियै दा प्रोजेक्ट चलै दा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते ओह् मतलब

अच्छा अच्छा ओह् मतलब अच्छा ऐ प्राब्लम ऐ थुआड़ी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आ चलो मैं दिक्खना ते मैं आप आपे आना कुसै दिन सर्वे करने उत्थैं दिक्खने आं उसी के प्राब्लम ऐ ते पी अस्स करने डिपार्टमैंट कन्नै गल्ल कि भई एह् जेह्डियां एह् पाइपां शाइपां न दित्तियां जान दिक्खेआ ते एह् मैं सुनेआ कि जिस ग्रांऽ बिच्च तुस रौंदे तां उस ग्रांऽ बिच्च मतलब बड़ी दूर जाना पौंदा पानी शानी अन्न नेई लोकें गी बड़ी प्राब्लम आवै दी ऐ लोकें गी ते ओह्दे उप्पर करने किश अस डिपार्टमैंट कन्नै गल्ल करनी तुसेंईं पाइपां बी दोआने ते तुस असेंगी इक मतलब लिखियै देई ओड़ेओ किन्नियां पाइपां घट्ट न तुसैं जां मतलब किन्ने थाह्रै घरें थोआड़े नलके लग्गी चुके दे किन्ने थाह्रै नेईं लग्गे ते ओह् सारा डाटा जेल्लै साढ़े कोल औग ते अस अग्गें जिन्ने थाह्रै पाइपां घट्ट होङन डिपार्टमैंट गी दिन्ने पी पाइपां शाइपां करने प्रबंध हून जेह्का एह् थोह्ड़ा सिस्टम चलै दा एह्दा करना पौना किश अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ओके जी ओके ओके ओके